जय झूलेलाल जीअं असांखे तव्हांजा घर जे अंदरु जेके बि असां फल फुल फोरा लॻाईंदा आहिनि जीअं असांजे त उन में खाध पैदास थिए थी त असां कीअं उपयोग करणु खपनि उन विस्तार जीअं बि असांजी नंढी नंढो आंगन आहे त उन में घटि फल थींदा त उन में असां घटि मात्रा में पाण में विराए सघंदासीं पर असांखे जे जीअं चइनि जे बदिरां हिकु बि मिले त असां उन लाइ संतोष करिणो आहे छोजो हिकु असांजे हिसे में आहे त ॿ ॿिए जे हिसे में ईंदा त उन्हनि खे उन जो टेस्ट मिलंदो उन में उन जी ख़बर पवंदी त भई हिननि छा पंहिंजो बोयो आहे पंहिंजे घणेई गुल आहिनि जेके भॻिवान ते चड़नि था त उहे बि गुल असांखे जीअं किरण खां पहिरीं भई जेकरे असांखे सुठे थालीअ में रखंदासीं या उन ई मां जेकॾहिं असां हुतां कढूं था त असां लाइ ॾाढी ख़ुशी ई ॻाल्हि आहे जीअं असां जेके पोखी ऐं असां पंहिंजी कुदिरत जेके असांखे ठाहियो आहे उन्हनि जे चरणनि में अरपन कयूं था त असांखे उन लाइ ॾाढो गौरव महसूस थींदो ऐं असांखे ॿियनि खे बि इहो चवणो आहे भई जीअं असां पंहिंजो जीअं अनुवेद कयूं था भई ॿियनि खे ख़ुशी ॾियूं था त असांखे उहो ख़ुशी ॾियनि ख़ुशी जे असां ख़ुशी मिलंदी आहे त इंसान जे जीवन एतिरो सफल थी वेंदो आहे जो हुन खे का बि मन जे अंदर कचैस न रहंदी भई मां कुझ न कयो ऐं उन माण्हूअ जो हौसलो वणंदो आहे हौसले वधण सां आसतल अॼु पाड़े में थींदो सुभाणे शहर में थींदो आसतल ईअं दुनिया में फैलन फैलिजंदो वेंदो पर जॾहिं हिकु चिंगारी हेॾो भारू तोखे बारे सघे थी त असांजी हिकु हीअ दृष्टि ई सुठे नमूने करण सां सॼे दुनिया खे सुठी सृष्टि करण जी ताक़त रखंदी आहे त असांखे उहा ई सोच रखणी आहे जीअं असांजे जीवन जे अंदरु सुठे नमूने ऐं सुहिणे नमूने असां अॻिते हली करे हिक ॿे सां सुठे नमूने रहू ऐं पंहिंजी सोच सुठी रखूं जेको बि असांते पैदाइश थिए पई हिक ॿिए खे ॾियूं वठू अठ फल मां पोखिया त छह उन पोखिया त असां चोॾहं फलनि जी मात्रा थी वई त असांखे उहा हिली मिली करे असांखे चोॾहं फलनि जो सवादु मिलंदो त उहो वंडे विराए कंदासीं त असां जीवन सफलो थी वेंदो त असांखे ख़बर ई न पवंदी असांजे जीवन केॾीमहिल पृत थी वियो असां कुदिरत मां उहो ई था घुरूं त जीअं असांजे जीवन में सुठी शैली हाणे ऐं फलनि वांगुरु हिक ॿे सां मिली झूली रहूं ॾे वठ कयूं त उहो मज़ो आहे जय झूलेलाल